लिखब आ पढ़ब तऽ हमरसभक मूल कार्य थिक तैंँ सभदिन लिखैत छी

लिखबाक जे विषय से अवश्य पृथक रहैए किछु एहन विषय अबैत अछि जे तुरन्त लीखि जमा करय पड़ैए पठबय पड़ैए आ किछु एहन जकरा धीरे धीरे लिखैत रहैत छी ओकरा मनन करैत रहैत छी ओहिमे बढ़बैत रहैत छी ओहिमे नव नव विचार रखैत रहैत छी सामान्य रूपेँ अपन घरपर टेबुल कुर्सीपर बैसि जखन लिखैत छी तऽ ओ सभसँ उपयुक्त स्थान बुझबामे अबैत अछि कॉज़ लिखबाक लेल स्वच्छ व शान्त वातावरण सभसँ उचित स्थान जतय लिखबाक क्रममे हमरा कखनहुँ क्रमभङ्ग नहि होइत अछि तैँ हम बेसीसँ बेसी अपन घरपर बैसिके लिखैत छी